हमरा आरके जेनाकि दोकानकेँ करयके थिन छेथिन ने तऽ हमरा आरके पैसाके बहुत दिक्कत होइत छथिन आओर पैसाके तऽ पैसाके हमरा आरकेँ जगहो मतलब गरीब आदमी छथिन तऽ हमरा आरके ग मतलब कि जगहोके बहुत दिक्कत होइ छथिन आओर मतलब कि एहि सभ छथिन कि हमरा आरकेँ जेनाकि कि जेना अभी दोकान हमरा आरकेँ खोलि रहल छियै तऽ हमरा आरकेँ उतना पैसा नहि छथिन कि हमरा आरकेँ बढ़िआँ दोकान खोलि लेबै या मतलब कि होइ छथिन ने कि एक्के बेर जेथिन आओर मतलब कि सभ सामान जतेक दोकानमे कम छै ओसभ सामान जायके जाइ छथिन तऽ एक्के बेरमे सभ सामान लै छथिन तऽ ओकरा खातिर जे छै बड़ा पैघ पैसा चाही तऽ पैघ हमरा लग उतना पैसा नहि ने रहै छै कि हमरा आरके कि एक्के बेर जाइ छियै आओर दोकानसँ जे जहाँ सामान होइ छै जे जहाँ होइ छै दोकानमे ओसभ चीज सभचीज लए सकै छी हमरा ओसभ चीज नहि छै हमरा आरकेँ ई छै कि जेना कि आइ इतना सामान बिकलै तऽ काल्हि खुना जेबै सामान लै लए परसू खुना सामान बिकलै तऽ तरसू खुना जेबै सामान लै लए ई छै हमरा आरकेँ हमरा आरकेँ ई छै कि जेनाकि कि पाँच लाख दस लाख लगा देलियै दोकानमे तऽ हमरा आरके ओसभ चीज तऽ हमरा आरकेँ इसभ छै कि हमरा आरकेँ जेनाकि पाँच हजार लगा सकै छियै दस हजार लगा सकै छियै इसभ चीज होइ छथिन हमरा आरकेँ हमरा आरकेँ गरीब आदमी छथिन तऽ हमरा आरकेँ छोटके मोटके दोकानमे चलि रहल छथिन तऽ आओर हमरा आरकेँ तऽ दिक्कत तऽ बहुत सारा होइ छै जेनाकि पानिए बरसि गेलै या मतलब कि टीनके घर रहै छै पानि बरसि गेलै तऽ सामान तामान जे रहै छै ओ भीज जाइ छै ओ भीज जायके बाद तऽ हमरा आरकेँ जे फाइदा होइ छै ओहो मतलब माइनसेमे चलि जाइ छै हमरा आरकेँ तब तऽ आओर मतलब कि जे जे होइ छै गरीबके सहारा दोकान मतलब जेनाकि हमरा आरकेँ दोकान खोललियै तऽ दोकानेसँ खयनाइ दोकानेसँ सभचीज करनाइ तऽ होइ छथिन तऽ हमरा आरकेँ इसभ होइ छथिन कि दोकानसँ मतलब कि कि पैसा लगेलियै पाँच हजार रुपैआ लगेलियै लगै छथिन तऽ आओर मतलब कि सरकारो कोनो योजना कोनो कोनो योजना दै छथिन तऽ जेना आयुष्मान कार्ड बनेलकै तऽ आयुष्मान कार्डसँ हमरा आरकेँ एँ ई छथिन कि गरीब आदमीके जा कऽ हमरा आरकेँ कतहु पाँच लाखके फ्रीमे इलाज करवाय छथिन तऽ इहो सभचीज होइ छै कि जायके हमरा आरकेँ फ्रीमे पाँच लाखके अथि करवाय सकै छी इलाज करवाय सकै छी आओर ई होइ छै कि किराना दोकानसँ हमरा आरके जेनाकि कोनो दोकान करि रहल छी हमरा आरकेँ दोकानमे इतना नहि छै कि दोकान करि रहल छी फाइदा भए रहल छै तऽ ओसभ बात नहि छै तऽ हमरा कम्मे सम्मे फाइदा होइ छै जेना कि अहाँसभ तऽ जानै छी की कहै छै कि जेना किराना दोकान करै छथिन तऽ ई बहुत पैसावला हेतै एना हेतै नहि हेतै तऽ ओ सभके बात नहि छै ओतेक किराना दोकानमे फाइदो नहि छथिन तऽ तऽ नॉरमलमे छथिन तऽ ई मतलब कि फाइदा ओतेक नहि छथिन इसभ चीजमे आओर की किछो नहि